चिकन शागोती खतखतें मणगणें सुंगटाचें हुमण बांगड्याचें हुमण वालाची भाजी कुडोयची भाजी मुस्गांची भाजी घोंसाळ्याची भाजी चिकन चिली चिकन सुका तिसऱ्यांचें सुकें कालवांचें सुकें ताल्ल्यांचें सुकें घोटाचें सांसवां आंबाड्याची चटणी दाळ अळमी सागोती दुदा दुदीची भाजी मुग घाटी मुगाची उसळ चण्याची उसळ चण्यांचो रोस मुगांचो रोस मसुरेचो रोस चवळीचो रोस छोले आंकुराची रोस आळूचें खतखतें बांगडे फ्राय इस्वोणाचें फ्राय कुल्ल्यांचें मसाला शीत बांगड्याची उडीड मेथी बटाटा भाजी मेथी भाजी पालकाची भाजी पालक पनीर पनीर मसाला सुक्या सुंगटांची कडी खाऱ्या बांगड्यांची किसमूर पापड गालम्याची किसमूर आंब्याचें लोणचें बिमलाचें लोणचें आंब्याचें आंबाड्याचें लोणचें भरलेलें

तोराचें लोणचें पुलाव सुंगटांचो पुलाव रेसाद बांगडो शिन्यान्याचे फ्राय माणक्यांची चिली तांतयां फ्राय तांतयांची किसमूर तांतयांची चिली चिकन चिली